जय झूलेलाल असांजे महाराष्ट्र जी मुख्य कला आहे वार्ली पेंटिंग जेका पहिरियुनि ॾींहंनि ॾींहंनि में गांव जे नंढ नंढनि झूपिड़ियुनि ते ई सभ अच्छे ऐं कारे हिन में ठाहियूं वेंदियूं हुयूं पर अॼुकल्ह हुन कला खे वधाइण जे लाइ नंढ नंढनि आइटम्स में या चादरुनि ते सार हिन में कयो वियो आहे ऐं जेके तमामु सुठे नमूने सां वधाए रहिया आहिनि हुन कला खे अॼुकल्ह तमामु घणो महत्व ॾिनो वियो आहे ऐं ॾिसण में सुठो लॻे थो तंहिंखां पोइ महाराष्ट्र जी जेका पैठणी साड़ियूं आहिनि हुन में बि तमामु घणो सुठो आहे ॿियनि खां अलॻि आहे भिन्न आहिनि मना अलॻि आहिनि छो त उन खे जेको बॉडर आहे ऊंअईं ॾिसणु वटा आहे मिटीअ जा बरितन जेके आहिनि तमामु सुठे नमूने सां ठाहिनि था नंढा नंढा मटका नंढा नंढा ईअं जंहिं में बि जेको सो ॾिसण में सुठो अचे थो ऐं तमामु घणी हिन कला खे वधायो वियो आहे असांजे इहो ॾिसी करे बि ख़ुशी थी आहे की अॼु जे माण्हुनि खे बि हिन पंहिंजो कुझु करे ॾेखारण जो मौक़ो मिली रहियो आहे जय झूलेलाल